उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में डिजिटल मीडिया पर्चुल रिएलिटी थ्री डी प्रिंटिंग जे ज़रिए नई ऐ उभरल तकनीक जो समावेश थींदो आहे